हैलो हँ नमस्कार नमस्कार बोले कि कहाँ हैं बोले कि कंपनी मे यहाँ पे जॉइन कीजिएगा तो अहाँ जे जॉइन करबै एम पी हेल्थ केयर मे तऽ एकरामे छै काम करैके किछु तरिका होइ छै एतऽ एलियै सुपौलेमे रहबै अहाँ सुपौलमे रहनाइ छै तऽ तीन चारि गो ऑर्थो जे अहाँकेँ लोकल करनाइ अइ जे नजदीकी नजदीकी अइ दोसरा छै कि एकरामे जी जी बोलू एम पी हेल्थ केयर

जी

तऽ ओहि मार्केटिंग केँ ठीक करै के कारण फ़ोन करलहुॅं अइ कि एकरामे कोना काज करल जाय तऽ अच्छा होतै एकरामे ओहि छै कि जेना जेना निकलबै मार्केट मे निकलबै तऽ सबसँ पाहिले तऽ व्यवहार छै व्यवहार बढिऑं राखू दोसरा छै कि समय समय पर गिफ्टो देबै ने तऽ ओकरा अहाँकेँ आँय हूँ अच्छा हूँ नहि हम नहि तऽ हम तऽ हमरा जहाँ तक एक्सपेरिंस छै तऽ हम तऽ बहुत जगह अपनोसँ गेलियै हँ कियाकि तऽ सब ठीके ठाक छलैय दबाई सब अपन दोसरा छै कि गिफ्ट दियौ समयसँ हरेक सप्ताह मिलू सब दिन समय दियौ

हूँ कि बदलाव करै के चाहै छी जेना

हूँ

अच्छा